ہندوستان کا ثقافتی ورثہ عالمی سطح پر اہمیت کا حامل ہے اور اس کی شناخت میں مختلف طریقوں سے تعاون کیا جاتا ہے یہ تعاون تاریخ فنون زبان ادب فلسفہ موسیقی رقص اور غذاؤں کی شکلوں میں مشاہیر کے ذریعے ہوتا ہے بین الاقوامی سطح پر ہندوستانی ثقافت کا خوبصورت منظر نامہ پیش کیا جاتا ہے اور بھارتیہ فلم صنعت رنگ برنگی محلات مذاقیات اور فن کی شاخیں دنیا بھر میں مشہور ہے